میں عام طور پر سادے کپڑے سلتی ہوں اور مجھے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کام میں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے لیکن شروعات کے دنوں میں جب میں نے ٹھیک سے سلائی سیکھی بھی نہیں تھی اس وقت مجھے کافی پریشانی اور الجھن ہوتی تھی اور میں اور میں کوئی بھی سوٹ صحیح سے سل نہیں نہیں پاتی لیکن دھیرے دھیرے جب مجھے اس کی عادت ہو گئی تو مجھے اس میں مزہ آنے لگا اور میں اپنی تکنیک کے ساتھ جب بھی سلائی کرتی ہوں تو مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آتی پہلی بار جب میں نے ایک سوٹ سلا تھا اس وقت مجھے وہ سوٹ سب سے مشکل لگا کیونکہ ایک تو میں پہلی بار سوٹ سل رہی تھی اور دوسرا یہ کہ میرا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا اس سوٹ کو سلنے میں مجھے تقریباً دو ہفتے لگ گئے تھے بار بار میں دوسرے سے بھی پوچھتی تھی پھر بھول جاتی تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا خیر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے میری عادت ہو گئی اور میں آرام سے سلائی کا کام کر لیتی ہوں